مجھے ڈرائنگ کرنا بہت پسند ہے اور اس میں مجھے جو سینری وغیرہ ہوتی ہے وہ بنانا بہت ہی زیاد پسند ہے تو میں انہیں کو زیادہ ہی بنانا پسند کرتی ہوں اور جو کلرفل والی ہوتی ہیں وہ زیادہ پسند ہے تو اس وجہ سے مجھے وہ زیادہ ہی پسند ہوتا ہے اور مجھے میرے پسندیدہ جو برانڈس ہوتے ہیں وہ میں امیزون سے منگواتی ہوں تو امیزونس کے جو جتنے بھی برانڈس ہوتے ہیں مجھے بہت ہی پسند ہوتے ہیں تو میں جو چیز آڈر کرتی ہوں وہ ان چیزوں کو اچھے برانڈس والے کوالٹی کے بھیج دیتے ہیں وہاں پہ کوئی بھی کوئی بھی ایسا برانڈس نہیں بھیجتے ہیں جو کہ لو کوالٹی کا ہو یا پھر جو کہ لوکل ہو تو اس وجہ مجھے امیزون کے سارے پروڈکڈس بہت ہی پسند آتے ہیں اور میں وہیں سے سارے اسٹیشنری جو ہوتی ہے وہ میں وہیں سے منگواتی ہوں اور مجھے وہاں پہ وہاں سے بہت ہی صحیح پڑتا ہے ٹھیک ہاں اور اور کہیں کا مجھے نہیں سمجھ آتا ہے وہ سب میں منگواتی ہوں تو وہ لوکل کوالٹی کے دے دیتے ہیں